हम एक बार ट्रेन से बैंगलौर गये थे वहां जो है वहां का भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा था यहां का भाषा अपना भाषा जो है हिंदी है लेकिन वहां का भाषा कोई और था जो कि मेरा बात ना वो समझ सक ता था ना मैं समझ पाता था तो कोई सामान लेने लेने के लिये वहाँ गये जैसे कि खाने पीने का सामान लाने के लिये गये तो ओ बोल रहे हैं हम वो समझ नहीं रहा था ओ क्या बोल रहा था मैं भी समझ नहीं रहा था तो जा करके इशारे से मैंने बताया जो हमको ये चाहिये तब वो समझा जो कि ये लेगा फिर रुपैया देने की बात आया तो वो भी बात वो बोल रहा है ये पै रुपैया वाली बात तो वो भी नहीं हमको समझ में आया तो मैंने अपने पॉकेट से रुपैया निकाल कर के उसको दिये वो अपना पैसा काट कर के फिर मेरे वापस कर दिया ऐसा होता था अगर यही वातावरण जो सब जगह सब जिले में रहता सब जगह होता एक भाषा तो सब आदमी को कहीं जाएगा कहीं का आदमी तो कहीं कठनाई नहीं होगा यही सब बात है और इस बात को सरकार को चाहिए जो सब जगह का भाषा एक कर देने के लिये जो कि कहीं से कहीं कोई भी आदमी जाए तो किसी को कोई कठनाई ना हो ये सब जरूरी है काहे कि हम गये तो हमको तो बड़ी बहुत भारी कठनाई हुआ खाने पीने में बल्कि पानी पीने में भी मेरा तकलीफ उतना ही हुआ जो कि पानी पीने में मैं कहता था पानी दीजिये काहे कि जो मेरा जो यहाँ का भाषा है पानी मैं पानी मांगता था वो समझ नहीं रहा था तो जा करके के मैंने उस वहाँ बोतल में भरा हुआ पानी था उस पानी को मैंने लिया हाथ में तो बोला इशारा से बताया जो कि पाँच रुपैया इसका दाम हुआ तो ऐसे पंजा दिखाया तो मैं समझा वे पाँच रुपैया मांग रहा है तो मैंने पाँच रुपैया उसको दिया इसी तरह से वहाँ एक दो दिन रहे किसी भी समय वही में समय काटे इशारा ही करके नहीं तो वहाँ खाने पीने रहने घूमने फिरने में बड़ी कठनाई हुआ कोई बस पर चढ़ा तो वो भी जो है वहाँ का भाषा समझ नहीं आया कहाँ जाना है क्या करना है तो मेरे साथ एक साथी था जो कि वहाँ जाता आता था वही बताया जो कि फलाने जगह जाना है तो वही पैसा दिया लेकिन मेरा बात समझ में नहीं आ रहा था